ہمارے ہیاں گاؤں میں اگر کمر میں درد ہوتا ہے تو اکثر لوگ سرسوں تیل کو گرم کر کے لگاتے ہیں اور دھوپ میں بیٹھتے ہیں اس سے بھی درد کو راحت ملتا ہے اور ہلدی لگاتے ہے ہلدی کا لیپ لگاتے ہے اور اس سے نہیں ہوتا تو اجوائن کو بھی اجوائن کو بھی اگر تاوے پہ رکھ کے اس کا سیکائی کرنے سے بھی درد کو راحت ملتا ہے نمک میں بھی گرم پانی اور نمک ڈال کر کے اس کو تولیے سے سیکائی کرنے سے بھی درد کو راحت ملتا ہے اور سرسوں تیل لہسن ہلکا گرم گرم کر کے مالش کرنے سے بھی درد میں فائدہ ملتا ہے اور بہت سارے ایسے نسخے ہیں اور تولیا سے سیکائی کرنے پر بھی اس کو فائدہ ملتا ہے اور بہت ایسے ہے ہلدی کا لیپ لگاؤ بہت کچھ ہے جو لگانے سے درد میں راحت ملتا ہے اور بھکس لگاتے ہیں سرسوں تیل لگاتے ہیں لہسن لگاتے ہیں لہسن کو گرم تیل میں ہلکا سسم گرم کر کے لگایا جاتا ہے جس سے درد کو راحت ملتا ہے بہت ایسے نسخے ہیں جس سے مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے ایک لیٹر سورج مکھی کا تیل اس کو ڈال کر کے گرم کر کے اس سے بھی لگانے سے درد کو آرام ملتا ہے اور دھوپ میں بیٹھنے سے اس سے بھی درد کو آرام ملتا ہے